یہاں ہم اتر پردیش میں کچھ صحت کے مشائل کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتر پردیش بھارت کا سب سے بڑا ریاست صحت کے مختلف مسائل سے گزر رہا ہے جو علاقے کی عمومی صحت کی حالت کو متأثر کر رہے ہیں یہاں کچھ بڑے مسائل پر تفصیلی نظر ڈالتے ہوئے چلتے ہیں صحت کی سہولتوں کی کمی اتر پردیش میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کی کمی ہے خاص طور پر دیہی علاقوں میں یہاں پر موجود ہسپتال اور صحت کے مراکز اکثر زیادہ بھیڑ اور سہولتوں کی کمی کا شکار رہتے ہیں زیادہ تر دیہی علاقوں میں بنیادی طبی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو دور دراز علاقوں میں جا کر علاج و معالجہ کروانا پڑتا ہیں پانی اور صفائی پانی کی صفائی اور صفائی کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کئی علاقوں میں گندہ پانی پینے کی وجہ سے مختلف بیماریوں جیسے کہ ہیضہ ٹائیفائڈ کی وبائیں پھیلی جا پھیلتی جا رہی ہیں ناقص صفائی کی وجہ سے دیگر انفکشنس اور بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے خدمتوں کی کمی اتر پردیش میں ماہر ڈاکٹروں اور صحت کی خدمات کی کمی ہے یہاں کے ہسپتالوں میں طبی ماہرین کی قلت اور طبی سامان کی کمی اکثر دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو صحیح علاج کی سہولت دستیاب نہیں ہو پاتی غذائی کمی غذائی کمی ایک اور سنگین مسئلہ ہے غذائی کمی کی وجہ سے بچوں خواتین اور بزرگوں میں مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کمزور اور ناقص غذائی حالت کی وجہ سے بچوں کی ترقی اور نمو نمو نما متأثر ہوتی رہتی ہے جبکہ بڑوں میں بھی صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ایمرجنسی خدمات ایمرجنسی حالتوں میں طبی خدمات تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے ایمبولینس کی کمی اور غیر مؤثر ایمرجنسی سروسز کی وجہ سے علاج کی ضرورت میں مبتلا افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے صحت کی تعلیم کی کمی صحت کی تعلیم کی کمی بھی ایک اہم مسئلہ ہے بہت سے لوگوں کو بیماریوں کے علامات اور علاج کے طریقوں کے مناسب معلومات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بیماریوں کا جلد علاج نہیں ہو پاتا یہ تمام مسائل اتر پردیش میں صحت کے نظام کی بہتری کے لیے مؤثر اقدام کی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں مقامی حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کو مل کر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو بہترین صحت کی سہولتیں فراہم کی جا سکیں